जौगालु मुगायाव बा सोलायस्लु मुगायाव दिनैनि माखासे सोलोंथायारि बिथिंखौ सरजाबनानै गथ' गथायनि नोजोरखौ बोयोब्ला दिनैनि मुगायाव नांगौ रोखोमनि मुवा बेसादखौ गथ'फोरनो गोनांथि जायो बेनिखायनो दिनैनि नैबे सोलायस्लु जों जायखौ बुंदों कम्पिउटार मुगा बेयाव खाथि सोमोन्दो लाखिनानै माखासे टिभि बा अनलाइननि गेजेरजों नांगौ मुवा बेसादफोरखौ होजोबनो हायाब्ला जोंनि नैबे देरफुनाय बा गथ' गथायनि मेलेमाव सोजोबनो हायाब्ला माखासे जोंनि आद्रा देरफुनाय मोनसे बैसोआव आद्रा जायो जों बेखौ मोन्दांनो हायो मानोना बिबार समावनो माखासे हासारखौ होखानो हायाब्ला थिख बिदिनो गथ' समाव नांगौ मुवा बेसादखौ जुदि होखाजोबनो हायाब्ला गियानखौ जुदि होखाजोबनो हायाब्ला जोंनि बैसो जानाय गथ'फोरनो माखासे दिनैनि नैबे मुगानि साइन्सजों खारफानाय माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिजोबहोनो हायाब्ला जों आद्रा थाहैनाय बायदि मोननो हागोन बेखायनो दिनैनि गथ' गथायफोरखौ मुगाजों लोगोसे खारफा होनोब्ला बेखौ गनायनानै लानांगोन जे टिभि बा अनलाइननि गेजेरजों सोलोंथाइ गासै बिथिंखौनो जोङो फोरोंखानांगोन बेखौ जों बुंनांगोन दिनैनि मुगायाव बे मोनसे साबसिन आदब आरो खायदा दिनैनि नैबे कम्पिउटार मुगायाव बेखौबो सोफानानै होनांगोन जे टिभि बा अनलाइन बेयाव चेनेल बा वेबसाइट बे थाथारनांगोन मानोना चेनेलनि गेजेरजों गासै समावनो सोलोंथाइखौ मोननाय बा गोनांथि जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ वेबसाइटनि गेजेरजों थाबैनो गोनांथि समाव मोननाय मानोना जों दिनैनि मुगाया गासैबो सम बोथोर बेखौ नायनानै खारफानांगौ जायो बेखायनो दिनै जों बेखौ सानना लानांगोन सोलोंथायारि बिथिङाव चेनेल आरो वेबसाइटनि गोनांथियाबो बांबाय बेखायनो दिनैनि गथ' गथायखौ फोरोंनायाव टिभि अनलाइन बा चेनेल वेबसाइट बियो जोंनि थाखाय सुबुं माहारिनि थाखाय गोनांथि बा गथ' गथायनि थाखाय गोनांथि होननानै जों साननानै लादों